ہمارے علاقے میں ہونے والے جو جرائم ہے ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے بہت سارے لوگ پریشان حال ہے لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ہے جس سے یہاں کے لوگ جرم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں پر سنسان راہوں پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک دوسرے کی زمین ضبط کر لی جاتی ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے کیوںکہ یہاں پر غربت اور بے روزگاری بہت زیادہ عام ہے جن کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ بہت امیر کہلایا جاتا ہے اور جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے یا پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو وہ لوگ جرم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے علاقے کے اوپر غور کرے اور جو یہاں کی غربت ہے اور یہاں کی جو بے روزگاری ہے اس کو دور کرنے کی کوشس کرے تاکہ یہاں کے عوام بہتر زندگی گزار سکے اور یہاں کے غریب لوگ یا بے روزگار لوگ جو پریشان ہے وہ اپنی پریشانی کو دور کر کے ایک اچھی معاشرے میں اور ایک اچھی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو سکے